खुला पानीमे जेनाकि तैरबाकके बहुत ही फायदा होइ छै जेनाकि आहाँके बॉडी आहाँके पूरा शरीर स्वस्थ रहत आओर आहाँ नीक से आहाँके पूरा शरीर आहाँके कार्य करत जाहिसे कि आहाँकेँ शरीर स्वस्थ रहत आओर फीट रहत आओर एहिमे आहाँकेँ खुला ओ खुला पानीमे हेलय लेल आहाँकेँ स्वीमिंग शूट सेहो आ रस्सीकेँ प्रयोग जरुर आहाँ करी जाहिसॅं कि आहाँ पानीके तेज बहावमे कतौ नहि जाइ आओर आहाँ बीचोबीच नहि खुला पानीमे नहाव आहाँ एक किनारा भऽ के आहाँ हेलू आओर अपन स्थायी पानी जे पानी बेसीके बेसी पानीके बीचमे नहि जाउ जे बीच बहऽ तेज पानीमे आहाँ साइड से किनारा भऽ के आहाँ हेली